जि'यां कि तुस पुच्छा दे ओ कि बुक्क मिगी कि'यां पता लगगी बुक्क मिगी इ'यां पता लग्गी कि जि'यां में स्टार्टिंग बिच्च स्कूल जाना स्टार्ट कीता फिर मेरे टीचरें मिगी आखेआ कि बेटा एकड़ी बुक्क लेई आनो जां ओह्कड़ी बुक्क लेई आनो हिन्दी इंगलिश कोई बी बुक्क होऐ दस्सेआ पर मिगी इन्ना बी नी पता है कि बुक्क केह्ड़ी लैनी केह्ड़ी नेईं फिर मेरे मम्मी पापा मेरे कन्नै गे उ'नें मिगी बुक्कां लेआनी दित्तियां फिर मिगी निं पता कि उस्सी कि'यां पढ़दे न कि'यां नेईं फिर मेरे टीचरें मेरे कन्नै हैल्प कीती मिगी सनाया कि बच्चा इयां पढ़दे न बुक्क गी जां इ'यां पढ़दे न फिर ओह्दे बाद मिगी पता लग्गेआ कि बुक्क केह् चीज़ ऐ फिर में ओह्दै बाद इ'यां करदे करदे में गुगल पर बी सर्च कीता फिर अपने मामू होर जेह्ड़े दीदियां बगैरा टूशन पढ़ांदियां हां उ'नें बी सनाया कि बेटा इसी बुक्क आखदे न कि केह् आखदे न फिर ओह्दै बाद मिगी जि'यां कि स्कूल जन्ने आं फ्रैंडस बगैरा ओह् बी दसदे हे कि एह्कड़ी बुक्क लैओ एह्कड़ी बुक्क लैओ गुगल पर सर्च मारो जां इंस्टा पर दिक्खो जां कुदै बी प्लेस्टोर पर बी बुक्कें दी ओह् आंदी ऐ फिर होर जि'यां बज़ार बगैरा जाओ उत्थें बी दकानां बगैरा होंदियां बुक्कें दियां उत्थें बी पता लगदा कि इत्थें बुक्कां पेदियां जां केह् ऐ और बुक्कां कि कि'यां पता लगदा स्टार्टिंग च बच्चे गी पता निं होंदा ऐ कि बुक्कां केह् होंदियां ते केह् नेईं फिर इ'यां करदे करदे मिगी बुक्कें दा पता लग्गन लग्गा फिर में इ'यै बुक्कां कुश दिन च टीचरें मिगी दस्सेआ कि बुक्कां केह् चीज़ ऐ ते कुछ जि'यां में थोह्ड़ी इ'यां बच्चे च ही एज़ घट्ट ही अदूं ते फिर मिगी पता लग्गेआ कि बुक्क केह् चीज़ ऐ कोई बी इ'यां मेरे अग्गें पढ़दा हा बैठियै फिर में ओह्दी बुक्क लैंदी ही मिगी पता हा कि केह् चीज़ ऐ फिर में उस्सी नोटिस कीता कि एह् बुक्क ऐ बुक्क ऐ ते इस्सी लोग पढ़दे न तां करियै मिगी बुक्क दे बारे च पता लग्गेआ हा होर ओह्दे बाद जि'यां हून मेरे सिस्टर फिर निक्की सिस्टर ओह् बी ओह् बी पढ़दे न फिर उ'नें मिगी सनाया कि एह् बुक्क होंदी ऐ ओह्दै बारे च हर कुसे गी ते निं पता होंदा ऐ जि'यां तुस लाई लैओ कोई बी अनपढ़ होऐ जां कुछ बी होऐ उ'नें गी निं पता होंदा ऐ कि बुक्क केह् चीज़ा ऐ बुक्क ते उ'नें गी गै पता होंदा जेह्ड़े पढ़दे होन जां पढ़े लिखे दे होन उ'नें गी पता होंदा सानूं ते जैदा केह् हून ते पता लग्गी गै गेदा ऐ पर पैह्लें इन्ना बुक्क दा नेंई ही पता ऐ फिर में ओह्दे बाद इ'यां गुगल पर बी सर्च मारदी रेही बुक्क केह् चीज ऐ केह् नेईं फिर मेरे दीदी होर बी पढ़दे हे फिर में उ'नें गी पुछदी ही बुक्क दे बारे च केह् केह् होंदा ऐ उ'नें आखेआ कि बुक्क इक ऐसी चीज़ ऐ जेह्दे कन्नै साढ़ी नॉलेज़ बधदी ऐ कि कुसे कन्नै अस गल्ल करी सकचे जां सानूं पूरी इंडस्ट्री दे बारे च पता लगदा कि बुक्क केह् चीज़ ऐ केह् नेईं फिर उ'नें मिगी सनाया कि बुक्क तां लोग पढ़दे न कि जि'यां कुसै कन्नै गल्ल बी करनी होऐ जां कुसै गी बलाना होऐ ते किस कि'यां बलाना चाहिदा कि'यां नेईं बलाना चाहिदा तां करियै बुक्क दा पता लगदा ऐ ओह्दे बाद इक बारी मेरे मामू ने मिगी सनाया हा कि पुत्तर एह् बुक्क स्हेई ऐ तुस एह् बुक्क लैओ ते एह् बुक्क में गुगल पर सर्च मारी ही फिर ओह्दे बाद में बी गुगल पर सर्च मारी फिर में बुक्क ओह्कड़ी लेई ही फिर ओह्दे बाद मेरी म्हल्लै आह्ली आंटी ही उ'नैं बी मिगी सनाया हा कि बुक्कां स्हेई होंदियां बुक्कां लैनियां चाहिदियां ते गूगल पर सर्च मारो जां कुछ बी करो इस बुक्क गी लैने चाहिदा जि'यां अंदर बाह्र जाच्चै उत्थें बी लोग दस्सी गै ओड़दे न एह् बुक्क होंदी ऐ जां कुछ इस बास्ते अस बुक्क लैन्ने होने आं बुक्क च एह् फायदा ऐ कि सानूं हर इक चीज़ दा पता लगदा ऐ कि जि'यां अस कुतै बी चली जाच्चै जे कुसै नै कुश पुच्छी बी ओड़ेा ते अस कि'यां जबाब देच्चै सानूं पैह्ली गल्ल ते स्टार्टिंग कोला दा पता निं होंदा ऐ कि कि'यां जबाब देना ऐ ते कि'यां नेईं इस्सै बास्तै बुक्क सारें कोला दा स्हेई होंदी ऐ ते बुक्क दे बारे च बुक्कें चे बड़ा कुछ होंदा ऐ कि जेह्ड़ी सानूं पूरी नॉलेज़ आंदी ऐ बुक्क दा एह् ते होंदा ना जि'यां कुते जाना होए ते बुक्क लेत्ती दी होए ते कुछ नेईं पता लग्गे जां संटैंस दा निं पता लग्गे कुदै बी अस संटैंस दिक्खियै ते दस्सी सकने आं कुसे गी कि एह्दे बारे च एह् ऐ ते एह् नेईं होर जि'यां तुस पुच्छा दे ओ कि बुक्क कुद्धरां पता लगदी ऐ बुक्क ते इ'यां पता लगदी ऐ जि'यां कोई बड्डा बंदा पढ़ा दा होए जां कुछ बी करा दा होए जां उस्सी लिखा दा होए जां उस्सी पूरा संटैंस दिक्खा दा होऐ केह् ते केह् नेईं बुक्क ते इ'यां आम सारें गी पता होंदा बुक्क होंदी ऐ पर बुक्क दे अन्दर दे जो होंदे ओह् कुछ लोकें गी पता होंदा कि अन्दर केह् लिखे दा ते केह् नेईं बुक्क ते इक गल्ला सारें कोला दा स्हेई बी होंदी ऐ ओह्दे बाद जि'यां तुस कव्शन इ'यै कीते दा ऐ कि बुक्क कि'यां पता लग्गेआ कुत्थुआं लैत्ती तुसें बुक्क बुक्क ते स्कूल च बी मिलदियां न पर स्कूल च उसलै गै मिलदियां जिसलै पढ़दे जां कुछ बी इ'यां ते प्राईवेट स्कूलैं बिच्च बुक्कां ते नेईं मिलदियां न ओह् ते अपने गै लैना पौंदियां न पर सरकारी स्कूला दा एह् फायदा होंदा कि सरकार स्कूल च आपैं मिली जंदियां न फ्री बुक्कां मिली जंदियां न उस बक्त निं पता हा कि बुक्क केह् चीज़ ऐ जिसलै अस उस्सी पढ़न लग्गे जां उसी कुछ करन लग्गे जां इ'यां घर लेआनी ते सांभी सांभी रक्खनी ते फिर उस्सी फट्टन निं देना ते तां करियै बुक्क जैदा जरूरी होंदी ऐ ते बुक्क इक दुए दी अगर कोई लेई बी लै ते सानूं एह् टैंशन रौंह्दी कि साढ़ी बुक्क कुसे ने लेई ऐ मतलब एह् टैंशन होंदी कि बुक्क लेई ते कीऽ लेई उ'नें बुक्क दा एह् ऐ कि सानूं बुक्क दे बारे च पता लग्गी गेदा ऐ कि केह् चीज़ ऐ तां करियै अस इक दुए गी नेईं दिन्ने होन्ने तां करियै असें अपनी अपनी बुक्क होनी चाहिदी अपने कोल फिर सानूं बुक्क दे बारे च कि'यां पता लग्गेआ कि साढ़ी सिस्टर हून पढ़न लग्गी ऐ फिर जेह्ड़ी भैन मेरी ओह् बी पढ़दी ऐ फिर साढ़ा बच्चा निक्का ओह् बी पढ़दा ऐ उ'नें गी बी है ते उ'नें बी निं पता हा कि बुक्क केह् चीज़ ऐ पर जदूं ओह् स्कूल जान लग्गे उ'नें पता लग्गेआ कि बुक्क केह् चीज़ ऐ हून ते ओह् बी मिगी सनादे न कि एह् बुक्क होंदी ऐ इसी बुक्क आखदे न ओह् ते इ'यां बी पता ऐ कि बुक्क केह् चीज़ ऐ ते केह् नेईं हून जि'यां तुस लाई लैओ कि बुक्क कुछ बी पढ़गे ते ओह्दे बारे च सानूं पता लगदा ऐ कि कि'यां गल्ल करनी ऐ ते कि'यां नेईं इ'यै होंदा बुक्क दे बारे च फिर मेरे आंटी होरें मेरे अंकल होरें मिगी सनाया कि एह्कड़ी एह्कड़ी बुक्क ऐ ओह् बड़ी स्हेई ऐ उस्सी खरीदो फिर असें ओह् बुक्क गी खरीदेआ फिर उसगी खरीदियै फिर होर बी बुक्कां बड़ियां हां फिर उ'नें गी लेआ फिर उ'नें गी बी पढ़ी लेआ उ'नें गी पढ़ी पुढ़ियै असें दस्सेआ कि इस बुक्क बिच्च एह् ऐ जि'यां कोई बी बुक्क लाई लैओ मैथ इंगलिश हिन्दी असें सारियां बुक्कां पढ़ी दियां न पढ़ी दियां ते हैन खास करियै हिन्दी गै अस पढ़दे आं हिन्दी बिच्च केह् ऐ कि हिन्दी जैदा स्हेई होंदी ऐ ते बुक्क तां करियै सानूं पता लग्गेआ कि बुक्क केह् चीज़ ऐ बुक्क कीऽ लैनी चाहिदी ऐ ते बुक्क कि'यां पता लग्गेआ ओह् में तुसेंगी सारा सनाया ऐ ते हून बुक्क दा ते इ'यै होंदा जैदातर ते जि'यां कि